सारे हिंदोस्तान गी ना मतलब जेह्ड़ा फेस्टिवल होंदा ना ओह् किसै रिलीजन दा नेईं होंदा ओह् पूरे हिंदोस्तान ई मनाने जि'यां साढ़ी करवा होइया जां करवाचौथ होई मतलब अज्जकल ते नेईं अज्जकल घट्ट होई दा ना इं'दा मतलब फैशन शैशन निं मतलब फैशन जादा बढ़ी गेदा ते लोकें गी मतलब अपना जेह्ड़ा क्लासिकल डांस ऐ ओह् करने ई शरम आंदी कल्चरल प्रोग्राम्स बी होंदे पर मतलब जेह्ड़ा साढ़ा फेस्टिवल्स ऐ ओह मनाए जाने आह्ला जि'यां अस आखी सकदे नवरात्रे होइये जि'त्थें अस माता दे सामनै डांस बगैरा करने ते दुर्गा पूजा होई जेह्ड़ा बंगाल दा फेस्टिवल ऐ ओह्दे ते कन्नै इक गरबा होइया लोक गरबा ई बड़ा डांस शांस करदे कम्युनिटी पूरे मिलियै सोसाइटी इसी इक मतलब पूरे फेस्टिवल आंगर मनांदी कि एह्दा बी त्यौहार होऐ ते बारी बारी सारे डांस करदे कट्ठे मिलियै बड़ा इंजॉयमेंट बगैरा होंदा एह्दा साढ़ा मतलब एह् जेह्डे गरबा बगैरा ऐ एह् पूरे हिंदोस्तान च मनाया जंदा ऐ जेल्लै एह्दा टैम ऐ